सोशल मीडिया ते डांस सेखारण जी जेका टेक्नोलॉजी हाणे आई आहे तंहिं असांखे तमामु सुठी हिकु लाइन ॾिनी आहे जंहिंजे करे सोशल मीडिया ते डांस सिखण जे करे असांजो वक़्तु बचे थो ऐं कोई बि किथां बि सिखी सघे थो ऐं असां पंहिंजे हिसाब सां हुन डांस खे सिखी करे पंहिंजे हुनर खे दुनिया खे ॾेखारे सघूं था त मुंहिंजे हिसाब सां ऑनलाइन जेके बि शयूं सुठियूं आहिनि हुनखे असांखे ज़रूरु करणु खपे ताकि अचण वारे टाइम में असां हुन सभिनी जो फ़ाइदो वठी सघूं ऐं प्लस असांखे जेको अचे थो उहो बि असां ऑनलाइन सेखारे सघूं था त इहे जेका अपॉर्चुनिटी आहे तमामु घणी सुठी आहे मां हिनखे तमामु चङे नमूने चवंदसि त ही असांजे लाइ हिकु तोहफ़ो आहे